आमी आमच्या गांवान आतां गेमी खेळटा तातूंत आमकां एक्सपिर्ययन्स मेळटा आतां क्रिकेट खेळटा आमी क्रिकेट खेळून खेळून मागीर ती भायर भायर गजाल वता ते मागीर आमकां टिमी बी घालपाक मेळटात खंय खंय टुर्नामेंटांक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी टुर्नामेंटान मागीर टिमी टीम बी घातल्या उपरांत दुसरे दुसरे प्लेयर्स गेम बगतत आनी मागीर इनवायट करतात आपल्या टिमींक खेळपाक बी भायर भायर आमी क्रिकेट खेळटो क्रिकेट फुटबॉल हॉलीबॉल खेळून खेळून मागीर आमची फिटनेस मेनटेन जाता सारकी नीव नीव फ्रेंड्स मेळटात फ्रेंडशीप तयार जाता आतां गेमी खेळून खेळून तातूंत करियर ऑपर्च्युनिटीज बरे मेळटात भायर भायर वचूंक मेळटा खंय खंय टुर्नामेंट्स तातूंत गेम स्पिरिट्स तयार जाता टिम वर्क गेम्स खेळून खेळून फुडें तेजो लायफान यूज जाता खूब गेम्स खेळून खेळून बॉडी बरी मेनटेन रावता फीट फीट जावपाक जाता